आहो अहें ग्रांऽ दे बेच्च रैह्ने हुन्ने आं ते अहें पक्षी बी दिक्खने हुन्ने आं पक्षी अपने खुल्ले एरिये दे बिच्च पक्षी स्हाड़े बड़े आंदे न तोते चिड़ियां बगैरा सब दिक्खने हुन्ने आं बड़े सौह्ने सौह्ने पक्षी आंदे न बाह्र दे पक्षी उड्डदे आंदे न ते उप्पर अपने इक तरफ इक तरह जांदे न ते बड़ा मजा आंदा दिक्खने दा इ'नेंगी